मध्य प्रदेश में प्रायतः पर्वत और बड़ी मात्रा में मैदानी स्थलों को देखा गया है इस कारण मध्य प्रदेश के भूगोल में पठार बहुत ही कम मात्रा में हैं जिस कारण एक बहुत बड़ी आबादी एक राज्य में बराबर मात्रा में आने में कहीं न कहीं कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर उतनी मात्रा में भूगोल न होने के बावजूद बहुत बड़ी संख्या में आबादी बसी हुई है जिस कारण बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है परिवहन की समस्या आर्थिक संकट सुविधाओं की कमी यह सारी समस्याऍं देखने को मिलती हैं कई सारे ज़िले हैं जहाँ पर यह सारी समस्याऍं

इसके बचाव में इसके समाधान में सरकारें काम कर रही हैं मध्य प्रदेश पहले से भूगोल के क्षेत्र में अच्छा हो रहा है और यहाँ पर कई प्रकार के प्रगति यह कार्य देखने को मिल रहे हैं यह जल्द ही पूरे भारत में प्रथम स्थान पर स्वच्छता के मामले में आएगा ऐसा मेरा जानना है